ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی تعلیم تفریح تجارت اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں ہندوستان کو کئی طریقوں سے بدل دیا ہے ان میں سے ایک لیڈر جو آج کے دور میں ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں نتن گڈکری کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کیونکہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہت ہی بہترین تبدیلیاں واقعی کری ہیں جیسے کہ آج کے دور میں انہوں نے بہت سارے ہائی ویز روڈ وغیرہ کی کنیکٹیوٹی کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا بآسانی سے لوگ زیادہ اچھے سے پہنچ جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ پہلے کے بہ نسبت جتنے لیڈران آئے ہیں ان سے بہتر طریقے سے نتن گڈکری نے آج کے دور میں کام کیا ہے میں مثال کے طور پہ چند ہائی ویز لے سکتا ہوں ہریانہ کے جیسے ہمیں ہریانہ سے یا دلی سے ہریانہ جانے میں جہاں دو سے ڈھائی گھنٹے کا وقت لگتا تھا لیکن ان کے ہائی ویز کی بدولت آج ہم ہریانہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں